असांजे शहर में जन्माष्टमी ऐं नवरात्रि ॾाढे धाम धूम सां मल्हाईंदा आहिनि जीअं त उन ॿी कास्ट जा बि माण्हू उन में भाग वठी सघंदा आहिनि जन्माष्टमी जन्माष्टमीअ जे ॾींहुं हिकड़े हिकु ॾींहुं अॻु राति जो ॿारहां वजे कृष्ण भॻिवान जी डोली सॼाईंदा आहिनि ऐं हुन मां कृष्ण भॻिवानु ईंदो आहे ऐं ॿिए ॾींहुं उन जे मटकी बि ठाहींदा आहिनि ऐं सिंगार बि इलाही सुठे नमूने कंदा आहिनि ऐं सभु ॿार मिली करे ॾाढा नाटक कंदा आहिनि कृष्ण भॻिवान जे जनम जा ऐं ॿिए ॾींहुं उहा मटकी फोड़े करे जीअं कृष्ण भॻिवानु मखण चोरी करे खाईंदो हुओ तीअं ॿार बि उन वांग़ुरु मखण चोरी करे खाईंदा आहिनि ऐं नवरात्रि जो बि त्योहारु ॾाढी धाम धूम सां कंदा आहिनि नवरात्रिअ जा गरबनि में ऐं सिंधी गुजराती महाराष्ट्रनि पंजाबी सब गॾिजी करे ॾाढी धाम धूम सां गरबा कंदा आहिनि ऐं माता जी आराधना बि ॾाढी सुठे नमूने कंदा आहिनि